भइया बेजिटेबल शॉप से बात कर रहे हैं क्या इसमें मुझे कुछ सब्जियां लेनी थी

जी मेरे को करेला चाहिए थे दो किलो हाँ हाँ एक किलो लोकी और सेम चाहिए था मेरे को और कद्दू दो किलो के समथिंग ठीक रहेगा क्या हाँ ठीक है दो किलो कद्दू हाँ दो किलो करेले एक किलो लोकी एक के जी सेम दो के जी कद्दू जी जी तो मेरे को इनके रेट बता दीजिए अस्सी रुपए के ओके और लोकी बीस रुपए किलो है

अच्छा और कद्दू अच्छा तो ठीक है हाँ सही है तो आप भिजवा देंगे क्या घर पर और आप धनिया वगैरह कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा धनिया वगैरह अब इतनी सारी सब्जियां ली है धनिया तो चली जाएगा ना थोड़ा सा देख लीजिए ठीक है ठीक है ठीक है तो आप पहुंचा देंगे ना हाँ पहुंचा देंगे क्या कोई है क्या शॉप पर कोई और अवेलेबल है क्या ठीक है ठीक है जी जी या फिर मैं ही आ जाऊं ऐसा हो करता हूँ मैं ही आ रहा ठीक है ठीक है मैं ही आ रहा जी जी जी जी ठीक है सर ठीक हाँ जी मैंने देखी हुई है देखी हुई है आप ही से नंबर लिया था मैंने मैं दस मिनट में आ रहा सुनील प्रजापति जी आप अभी बाहर ही निकाल कर रखिएगा ताकि मैं देख सकूं ताजी है या नहीं जी जी जी जी ठीक है